ہاں میں نے ایسی کتاب پڑھی ہے اور پڑھتا رہتا ہوں یہ کتاب دراصل قرآن مجید ہے اور یہ عربی زبان میں ہے تو میں نے اس کتاب کو بہت بار پڑھا پڑھا ہے لیکن مجھے عربی نہیں آتی ہے اس لیے یہ کتاب مجھ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے آتی تھی جب میں نے اس کتاب اس کا اردو میں ترجمہ پڑھا تو دنگ رہ گیا اس کتاب نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کیونکہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے اور اس میں خدا اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور اس کتاب نے مجھے پوری زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا سوا سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے اور میں نے اس کتاب کتاب نے مجھے رلا دیا اور جذباتی کر دیا